नमस्ते मैं ठीक हूँ आप क्या आप समस्या बताएं

और कोई सिमटम्स जैसे वीकनेस हो आप को मैं आपको दवाईयाँ तो नहीं करूंगा लेकिन मैं मैं आपको व्ययाम करने की सलाह दे सकता हूँ आप अपने पूरे दिनचर्या में व्यायाम को काम लें सुबह सुबह आप गर्म पानी पीके व्यायाम करें ये आपके दिनचर्या में फर्क दिखाई देगा आपको सिरियसली जी दवाईयाँ लेने से कुछ नहीं होगा दवाईयाँ दो दिन असर करेंगी आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक महीने असर करेंगी आप एक बार आप दिखाएं यहाँ पे आएं मैं आपकी जाँच करता हूँ उसके बाद में आपको और बताता हूँ अगर आपके कोई समस्या निकलती है कोई गंभीर समस्या तो आपको बताता हूँ वरना आप अपने दिनचर्या में व्यायाम तो जरुर शामिल करें चाहे वो दस मिनट का हो या पाँच मिनट का हो समस्या ये है कि पूरे दिन खाने से बात नहीं है आपको समय समय पर और सही समय होने चाहिए आपके पास खाने के लिए और पूरे दिन पानी पीये जो जितना भी जरुरत का होता है पानी उतना तो ले आप कम से कम सात ग्लास तो आप दिन के ले ठीक है